जनाब सन्नी बनोर होर बोल्ला दे लाटी दा एह् जनाब एह् प्री वेडिंग दे फोटो खचाने हे तुस कम्म करदे के फोटोग्राफी दा हां जी जनाब एह् प्री वेडिंग फोटो खचाने हे मेरे भ्राऽ दा ब्याह् ऐ ते एह् किन्ना खर्चा आई जाह्ग एल्बम इ'यां मतलब कैंट स्हाबै दी बनानी मतलब शीटां किन्निया लगी जाह्ग किन्ना मतलब ओह्दा सनाओ फ्ही बी खर्चा दमें दमें बनानियां

बीह् पंजी ज्हार ज्हार बिच्च कम्म होई जाह्ग अच्छा अच्छा ते मिगी इक गल्ल सनाएयो तुस एह् एह् जेह्की वीडियो नि एह् मतलब पेन ड्राइव बिच्च आनी जां कैसेट बननी नुहाड़ी ठीक ऐ ते खर्चा मतलब तुसें उ'ऐ आखेआ बीह् पंजी ज्हार रपेआ ते मतलब एल्बम किन्ने दिन बिच्च बनदी अट्ठ दस दिन लग्गी जाने